जहाँ समाज तेजी से बदल रहा है हमारा ऐसा मानना है कि युवा पीढ़ी भी अपनी संस्कृति को पारंपरिक मूल्यों को भूलती जा रही है समाज की सभी पीढ़ियाँ इस सवाल पर यह सोचते क्या सोचती हैं इस बारे में मेरा यह मानना है कि समाज की जो पहचान होती है उनकी संस्कृति से होती है लेकिन हमें ये देखकर दुख होता है कि हमारे युवा पीढ़ी तेजी से अपनी संस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों को भूलती जा रही है बड़ों का सम्मान करना त्यौहार मनाना लोगों की मदद करना ऐसे सभी सामाजिक कार्य जो हैं उनसे वो दूर होती जा रही है उनमे सहनशीलता नहीं रही है पारम्परिक पहनावे को छोड़कर खान पान को छोड़कर वह लोग पश्चिमी रहन सहन को अपनाने लगे हैं मेरे विचार से आधुनिक होने में कोई बुराई नहीं है परंतु अपना पहनावा और खान पान से परिचित होना बहुत अच्छी बात होती है इनके लिए मेरा यह मानना है कि सब इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह भ्रमित हो रहें हैं और दिशाहीन हो रहें हैं मेरा मानना है कि हमें आधुनिक और परम्पराओं के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए तभी हमारे साथ देश और समाज का भी विकास होगा